हॅलो कितें जालें ओके सो कितले जाणांक कशें जाय आसलें सॅकॅण फ्लोर सॅकॅण थर्ड फ्लोर बी चलना थर्ड फोर्थ फ्लोर त्री बी एच के रँटा रँटाक आसा तशें दोन तीन आसा एक आसा थर्ड फ्लोरार अवेलेबल आसा एक आसा धर फोर्त फोर्त फ्लोरारूय आसा आनी फिफ्त फ्लोरारूय आसा सो तुमकां एग्जॅक्ली कितें जाय सॅकॅन फ्लोरार बरें तर एकल्याचो अवेले एकल्याचो अवेलेबल आसा हय पूण तुमी फॅमिली न्हय आं कितले जाणांची आसतली ए इलॅक्ट्रिसिटी हय उदक ट्वँटी फोर आज आसता आनी इलॅक्ट्रिसिटी आसता म्हणजे डिपॅण नॉर्मल जशी आसता पळय तशींच आसता ईफ लायट कनॅक्शन गेलें जाल्यार बेगिना वचपाक शकता इन्वटरार बी ना तें अवेलेबल ना उदक ट्वँटी फोर आज आर आसा आनी हेंचें म्हणजे तीं भु भुरग्यांक खेळपाक एक गाडन आसा ल्हान थंय जाणट्यांक वॉक बी करपाक मेळटा तशें फॅसिलिटीज बरी आसा आनी क्लीन करपाक भायर बी अशीं मनशां आसा म्हणजे एवरी डे मॉपींग बी जातली भायर ती पॅसेज आसा पळय थंय क्लिनींग आनी कचरो येवप हें तें सगळें आसा आनी रॅ तुमचो बजट कितलो आसा त्री बी एच के पडटलें टू फॉटी थावजन वन मंत आसतले तेंचे

सो त आं हांव तुमकां एक काम करता हांव तुमकां तेंचो ते कॉण्टॅक्टूत धाडटा कोण आसा तेंचे कडेन तुमी तेंचे कडेन उलया ओके बरें थँक्यू